हाँ क्या आप म्यूज़ियम से बोल रही हैं अच्छा अच्छा तो मुझे वहाँ के लिए टिकट चाहिए था कल के डेट में हाँ

मुझे चाहिए थ्री पी एम से सिक्स पी एम

तो अच्छा तो मुझे ये जानना था कि वहां पे कितने ऐनिमल्स अवेलेबल हैं रिअल वाले और कितने आर्टिफिशियल हैं और हाँ हाँ

अच्छा तो मैंने उस म्यूज़ियम के बारे में सुना है कि वहां जो पहले के किंग थे उनका आज भी कुछ ड्रेस अप वगैरह वहां पे अभी भी मौजूद है और उन्हें सब दूर दूर से देखने आते हैं ऐसा कुछ है क्या

अच्छा तो टिकट एक टिकट कितने की है सेवन हंड्रेड ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह भी है या फिर उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा

अच्छा तो इसका मतलब हमें म्यूज़ियम के अंदर खाने पीने का दिक्कत नहीं है

अच्छा ठीक है हम लोग है छः लोग हैं हमारी फ़ैमिली है पर टिकट सेवन हंड्रेड है ना तो

ठीक है तो हमारा टिकट आप दो घंटे बाद कंफ़र्म करेंगी तो क्लियर हमें बता दीजिए ताकि कल हम आ सकते हैं या नहीं ये पता रहे हमें

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है